बस मां वञा स्कूल ऐं शिल्प जी घणेई ॻाल्हियूं ॿारनि खे सेखारी वेंदियूं आहिनि स्कूल में ऐं मुंहिंजे बि बचपन में मां घणेईं कुझु सिखी आहियां जीअं ई मूंखे यादि आहे चांहि जी छाणी जे मथां असां हुन जो गुड़िया जो फेस ठाहियो उन जा वार ठाहिया हुआ काॻर जी गुड़िया असां ठाहींदा हुआसीं जीअं बा बारिश पवंदी हुई त घर में ई ॿार उन कागज़ जी नांव ठाहे करे बारिश में जे पाणी में हलाईंदा हुआसीं असां ऐं बाकी हवाई जहाज़ हवाई जहाज़ ते हीअं ठाहे ठाहे घणेईं असां उॾाया आहिनि त हीउ बचपन जी यादूं आहिनि कागज़ जी नांव आहिनि गुड़ कागज़ जी गुड़िया आहे कागज़ जो ऐरोप्लेन असां उड़ाईंदा हुआसीं हिक ॿिए जे मथां ईअं मारंदा हुआसीं त अहिड़ी घणेई यादूं आहिनि